चोॾहं फेबररी उणिवीह सौ अठासी चोवीह जनवरी उणिवीह सौ अठासी ॿ जनवरी ॿ हज़ार ॿारहं एकवीह फेबररी ॿ हज़ार पंद्रहं एकवीह मै उणिवीह सौ चोयानवे